جی ہم کھانا بنانا صرف مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خواتین کا ہی کام نہیں ہے یہاں پہ مرد بھی کھانا بنا سکتے ہیں اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور اب بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ہم عام لوگ گھروں میں بھی مرد اپنی خواتین بیویوں کی بہنوں کی کھانا بنانے میں بہت مدد کرتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں اور کام سے جتنا ٹائم ملتا ہے وہ کھانا بنانے میں ہی نہیں باقی کاموں بھی اپنی بیویوں کی اپنی بہنوں کی اپنی ماں کی مدد کرتے ہیں اور کوئی بھی کھانا بنانے سے لے کے اور بھی گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ سب لوگوں کو برابر سے کرنے چاہیئیں صرف کھانا ہی کیوں خواتین ہی کیوں بنائے باقی لوگوں کا بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنا کہ گھر کے عورت کی ہے اور کھانا بنانا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے لیکن پھر بھی پورا دن عورت ہی گھر کو سنمھالتی ہے اور میرے گھر میرے خاندان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے بھی بھائی ہیں ہمارے بھی پاپا ہیں فادر ہیں وہ بھی وہ بھی کھانا بناتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو مدد کرتے ہیں